دیکھیے ہمیں جو ہے ستاروں اور کائنات کا مطالعہ کرنے سے بہت کچھ پتہ لگتا ہے کہ دنیا تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن ستاروں کے ستاروں میں اور کائنات میں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ کس طرح سے زندگی ہے ہے بھی یا نہیں ہے تو یہ سب چیزیں پتہ لگتی ہیں یہ سب سائنس دانوں کے ذریعے ہم کو معلومات ہوتی ہے کہ جیسے اب تو بہت ٹیکنالوجی آ گئی ہیں کوئی چاند پہ جا رہا ہے کوئی ستاروں پہ جا رہا ہے تو وہاں بھی زندگی ہے یہ بتاتے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ان چیزوں سے بھی